में तुसेंई सनान्नी आं डस्टबिन डस्टबिन केह् होंदा डस्टबिन च अस सारे लोक नी कूड़ा पांदे पर किश लोग निं पांदे कूड़ा पाना चाहिदा असें कूड़ा निं सुक्का कूड़ा बक्खरा रक्खना चाहिदा गिल्ला कूड़ा बक्खरा रक्खना चाहिदा असें न दौं डस्टबिन थ्होंदे इक्क सैल्ला इक्क नीला सैल्ले बिच अस मतलब गिल्ला कचरा पाने ते नीले बिच सुक्का गेदा कपड़ा पाने एह्दे बिच तुसें ई पता डस्टबिन साढ़े ते बड़ा जरूरी ऐ गंद असें कुत्थै सु'ट्टना ते इं'या गंद असें डस्टबिन च गै पाना होंदा